छा तव्हां जमेटो कस्टमर केयर मां था ॻाल्हायो मूंखे कोई अहिड़ी होटल ॿुधायो जिते पंजाबी थाली स्वीट में काजू कतरी या गजरनि जो सीरो ऐं गॾु आइसक्रीम बि हुजे गुआवा में गो मिलंदी हुजे छो त मुंहिंजे घरु महिमान अचण वारा आहिनि हुनजी चोइस थोरी अलॻि आहे युनिक आहे इन्हीअ हिसाब सां सुठो लॻे थैंक यू